میں میرے بچپن میں اکثر ٹینس کھیلا کرتی تھی میں وہ اس طرح کھیلتی تھی کہ ہم وہ اس طرح کھیلتے تھے کہ دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی اپنی ٹینس لے لیتے تھے اور پھول یا گیند کو ایک دوسرے کی طرف ٹینس کے ذریعے اچھالتے تھے اس اس کے اقسام تو بہت ہی کم ہیں اور قوائد یہ تھے کہ اگر کوئی ٹینس سے مار نہ پائے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس طرح وہ کھیل سے باہر ہو جاتا